कोई भी काम करने के पहले आदमी अपना इष्ट देवता का पूजा करके ही जाता है कि हे भगवान हम ये करने जा रहे हैं हमारे ये कार्य को आप सफल बनाएँ जैसे हम लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो अपने जो हमारे जो देवी देवता हैं उनको मनाकर जाते हैं कि आज हम लोग जा रहे हैं मछली पकड़ने देखिए महाराज और मछली अच्छा से अच्छा बढ़ियाँ मछली मिले ताकि उससे हम लोग का जीवन यापन हो जाए कुछ मार्केट में बेचकर उससे परिवार का भी खर्च निकल जाए और काम में भी कुछ अपने बचत हो जाए और जो है हम लोग मछली पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो अपने नदी में जाल लगाते हैं और ऊपर वाले की कृपा से हम लोग को अच्छा से अच्छा मछली निकलती हैं और आते हैं घर पर लेकर परिवार को देते हैं और परिवार के आस पास पड़ोस के जो लोग होते हैं उन लोग में भी देते हैं बँटवारा करके कि भाई आप भी अपने घर में बना खा लीजिए और उसके बाद जो भी बचता है उसको हम लोग मार्केट में ले जाकर बेचते हैं बेचकर अपना ये याप जीवन यापन करते हैं यही जो है हम लोग का मुख्य धंधा जो है मछली व्या है नदी में जाना मछली मारना मछली के से मारकर अपना जीवन यापन करना और जो है मछली के से अपनी परिवार को खास तौर से मछली ब्यो बेचकर हमने अपने एक लड़की को बहुत अच्छा खासा पढ़ाया और लड़की पढ़ के आज जो है अपने कॉलेज में दूसरा स्थान आयी दूसरा स्थान आयी अपने कॉलेज में और गुरु जी ने कहा कि ऐसा है भाई साहब कि आपकी लड़की जो है पढ़ने में बहुत अच्छी है आप जो है इस पर ज़रा सा ध्यान दे दें तो आपकी लड़की आने वाले दिन में आपका दुःख और दर्द जरूर हर लेगी आप तो बहुत परेशान हुए हमेशा मछलिए में अपना जीवन बिताया लेकिन आने वाले दिन में आपकी लड़की जो है आपका दुःख दर्द ज़रूर हर लेगी